हाँ बिल्कुल आजकल के बच्चों को को यह समय बैंक के कामकाज और रेल नीति इत्याद टाइप से इत्याद के बारे में बिल्कुल पढ़ाना चाहिए और अलग से पढ़ाना चाहिए उनको एक्स्ट्रा में मतलब जैसे कि एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ाना चाहिए ऐसा की मतलब क्यों पढ़ाना चाहिए क्योंकि आजकल टैक्स वगैरह और फ़िर नीति में इतना ज़्यादा बैंक वगैरह में इतना ज़्यादा वह इंटरेस्ट वगैरह सब यह सब होता जा रहा है कि जैसे कि किसी को मतलब गाँव के जैसे दादा दादी वगैरह हो गए नाना नानी यह सब मम्मी पापा जो पहले के पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को कुछ पता नहीं है तो इसलिए कि आजकल के बच्चे जो पढ़ते पढ़ रहे हैं उनको यह सब चीज़ें पढ़ाना चाहिए टैक्स के बारे में बिल्कुल सबसे अलग हटके पढ़ाना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा जैसे कि यह सब सब्जेक्ट का क्लास होता है इसे टैक्स के बारे में एक अलग से क्लास चलनी चाहिए और आवश्यकता यह बहुत ज़रूरी है और इसके बाद बैंक वैंक का काम जो है आजकल सब इन्टरनेट वगैरह जो सारी समस्या हो रही है वह सब बैंकों से ही होते जा रहे हैं सारा काम लेन देन सारा काम सब बैंकों से ही होता है इसलिए बैंक ई सब का हमें लगता है कि जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है सब सब सब्जेक्ट इन्हीं लोगों यही सब पढ़ाना चाहिए बच्चों को और अलग मतलब अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए और गाँव में सबसे ज़्यादा मतलब यह है कि एक कम्प्यूटर वगैरह की सुविधा होनी चाहिए गाँव में पाठशाले वगैरह में जो शिक्षा व्यवस्था बना रही है उसमें कम्प्यूटर वगैरह को सब होना चाहिए कि वहाँ से सब बच्चे टैक्स के बारे में जानेंगे टैक्स क्या है टैक्स क्यों लिया जाता है टैक्स कहाँ कहाँ से लिया जाता है और किस प्रकार से लिया जाता है हम लोगों से यह सब के बारे में हम सबको पढ़ाना बहुत बहुत ही आवश्यकता है जैसे कि समझ लीजिए कि टैक्स इतना ज़रूरी हो चुका है कि इसके बारे में की जैसे कि खाना खाते आदमी उसी तरीके से टैक्स हो चुका है हर चीज़ पर टैक्स लगता है तो अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी जानेंगे की टैक्स क्या है और नहीं अगर नहीं बच्चे नहीं पढ़ेंगे और तो उनको नहीं पता चल पाएगा टैक्स क्या है और आजकल की सरकार भी इतना मतलब टैक्स वगैरह के बारे में इतना वह सब कर रही है कि